ओइ आदा खोनादोंना अ आङो माबा आं नानि थाखाय फ'न हरदोंमोन माबाफोरा रुप सान्दाफोरा बेसे रौफोरा बेसेसो दाम सोलिबाय दंबा

औ नोंगौ एक्स' पन्सास के जि आरो ने दा बेलेगना ओरैनो ना फिसाफोर दामफोरा अ

नोंगौ ओमफ्राय बे रौवा रौ रौ अ रौखो आसि थाइनै थाइनै जानाय मोनगोन नामा नोंगौ माने आङो 'कक्राझारनिफ्राय बुंदों जोंहा आलासिया बाकसानिया नोंनि नाम्बारखौ हरदोंमोन जोंहा बे मोनसे प्रग्राम दङ बेनिखायनो माने सासेयाव मासेहाय होनो हानाय नांगौमोन आरो पन्सास केजिसो

नोंगौ नांनायाथ' नै फैगौ रबिबारैनो नांगौमोन अ नों दहाय मा ना होनदोंमोन कमल कात ना मा होनदोंमोन अ बे कमल कातनि कमल कातखौ फिसा फिसा मोनगोन ना मोना

अननानै लाबोनानै होफैदो ओं ओं माने आलासिनाव एसे पग्राम दङ बेवहाय आं माबानि थाखाय बानदोंमोन आरो नाखौ बेखौ हैथारनांगौ आं बारा गोजान गोजानसो जाहैबाय नालाय बारा जेबो मिन्थिबाङा ओंखायनो आदाया अननानै एसे माबा मोनसे खालामना होदो

औ औ आसि थाइनै थाइनै जानाय पन्सास केजिसो नांगौ औ पन्सास केजिनि बाराबो नङा माने खम नाङा आरो पन्सास केजिनि खम नाङा औ होनबाथाय अ दे ओं ओं कमल कातखौनो जासिगोन दे बेनिफ्राय होनबा माबानानै अ जों उनाव खबर लालायनोसै ने आदा नों नाखौ हैदो अ दे